हँ बोलू कीसभ बेचै छियै की दाम छै कीसभ बेचै छियै सेब बेचै छियै कि अनार बेचै छियै हँ की दाम छै सेब की दाम छै की दाम छै सेब की दाम छै केरा ठीक छै हम भेजै छी आदमी आबि रहल छै भेज रहल छी पाँच पाँच किलो लेना छै चावल दालि केना दै छियै चावल हँ हँ ठीके छै लेना छै भेजै छियै दए देबै कए टके छै करू तेल दू सए छै कि डेढ़ सए छै ह्म्म बढ़िआँ तेल दए देबै बढ़िआँ दाम कम करबै किछु भेज रहल छी आओर आओर कीसभ राखै छियै ह्म्म काजू किशमिश ठीक छै ग्राहकसभ पहुँच रहल छै दए देबै लेबै अहाँके सही आबि रहल छै ठीक छै भेजै छियै आबि रहल छै